प्रारम्भिक अवसर पर हमसब नाचैत काल हरेक तरहके कपड़ा पहिनै छियै जेनाकि साड़ी लहंगा जीन्स टॉप सलवार सूट हरेक तरहके कपड़ा पहिनै छियै हर तरहके डान्सो होइ छै ओहिमे हर आदमी हर तरहके कपड़ा पहिरलक जयमाला वलामे किछो पहिर लेलक लहंगा पहिरलक साड़ी पिहरलक ने गला सेट पहिरलक कानमेका पहिरलक नथिया पिहरलक मानटिका लगेलक बिन्दी सटलक पायल पहिरलक चुड़ी पहिरलक अंगूठी पहिरलक ठेसा पहिरलक हर चीज पहिरै छै गहना केस बनलक जूरा बनलक क्लीप लगेलक हर तरहके पहिरै छै कपड़ोके बात होयत तऽ कपड़ा तऽ हर चीज लेडीज पहिरै छै जयमाला कालमे हर चीज होइ छै बहुत आदमी रहै छै सब देखलक जयमाला भेल आओर ड्रेस लहंगा लड़कीके जयमाला कालमे लहँगा अधिकतर पहिरै छै ओ भी लाल कलरके लहंगा पहिरलक ओहिपर जादा खिलै छै आओर बहुते आदमी रहै छै जयमाला काल सब सऽ नीक लागैत रहै छै सेट पहिरलहुॅं जेकि मानटिकामे खूबसूरत लागैत रहै छै नथियामे नीक लागैत रहै छै जेकरा कि हमसब नकमुनी कहै छियै नथिया दू रङ्गके होइ छै एगो छोटकी होइ छै एगो बड़का होइ छै ओकरा नगमुनीके होइ छै छोटकीके नथिया कहै छै बूटो आबै छै जेकि टप जेना नाके टामे रहै छै झुमका आबै छै झुमको हरेक तरहके आबै छै गलो मेका पहिरलक गलामेका सब तरहके आबै छै एगो दोसर आबै छै एगो सोनाके आबै छै जे कि हम जयमाला गला मे दोसरे पिन्है छियै रेडीमेट रेडीमेड ज्यादा लोक जायमाला पर पिन्है छै